کیا میری بات مصطفیٰ ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے ہاں میں شاہد جے پور سے بول رہا ہوں میں نے آپ کی کمپنی سے گاڑی بک کی تھی مجھے ایئر پورٹ سے گھر جا جے پور آنا تھا لیکن گاڑی بک ہونے کے بعد ایک گھنٹہ لیٹ پہنچی خیر کسی طرح میں تو پہنچ گیا لیکن آپ کی گاڑی کی کنڈیشن بہت خراب تھی سامنے کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور سیٹ بلٹ بھی نہیں لگ رہا تھا ہارن بھی صحیح سے نہیں بج رہا تھا اسی لیے میں نے آدھے راستہ میں اس گاڑی کو چھوڑ کر دوسری گاڑی بک کی تب میں گھر پہنچا اگر آپ اچھی سروس نہیں دیں گے تو اگلی مرتبہ میں آپ کی گاڑی بک نہیں کر پاؤں گا اوکے گڈ بائے